हलो हाँ सलोनी बोलो गुड मॉर्निंग हाँ हाँ सलोनी बोलो न

मार्केटिंग तो सलोनी सबसे पहले आप ये करिए कि आपकी जो डिज़ाइन है उसको आप पहले सोशल मीडिया पर अपलो मतलब उसकी इमेज है शोशल मीडिया पर अपलोड करिए देन उसके बाद जो बड़े बड़े जो मतलब शॉप शॉपकीपर्स हैं या जो ज्वेलरी शॉप हैं वहाँ पर आप वहाँ पर अपने डिज़ाइन्ज़ को मतलब डिज़ाइन के फ़ोटो सेंड करिए उनसे कॉन्टैक्ट करिए उन्हें बताइए अपनी नई डिज़ाइन के बारे में है न और उन्हें मतलब उन्हें मोटीवेट करिए कि भाई आप हमारे डिज़ाइन लिए और आपकी ये आपकी ये डिज़ाइन लेंगे तो आपका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका सेलिंग सेलिंग का जो मतलब आपका जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ेगा आपके पास कस्टमर ज़्यादा आने लगेंगे हमारे पास जो ज्वेलरी है उसकी डिज़ाइन एकदम न्यू है बाकी डिज़ाइन से बहुत ही अलग है और ये डिज़ाइन रिपीट नहीं हुई है है न तो आप ऐसे सब जो बड़े बड़े शोरूम्स है पहले उधर कॉन्टैक्ट करिए फिर जब उनके पास ये ज्वेलरियाँ मतलब चले जाएगा देन उसके बाद जो बाकी जो का है शॉपकीपर्स वो ख़ुद ब ख़ुद हमसे कॉन्टैक्ट हमसे ज्वेलरी के लिए

जी और जी और हमारे कुछ जो हमारे जो वर्कर्स है जो हमारे यहाँ ब्यॉएज़ हैं उनको आप मार्केटिंग के लिए भेज दीजिए ताकि वो जो जितनी भी शॉप्स है या जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनके पास जा कर हमारी ज्वेलरी की डीटेल दे दे और हमारे कार्ड और हमारी जो न्यू ज्वेलरी है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह उनको दिखा दे ताकि वो अपने ऑर्डर्स दे सकें अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने चाहिए अपने

जी जी तो आप अपने पूरे जितने भी ब्वॉएज़ हैं सबको अच्छे से समझा दीजिए पूरे डीटेल दे दीजिए और सबको कलर फ़ोटो देना है मैम क्या है कि न सलोनी आपको कलर फ़ोटो निकाल कर उनको प्रिन्ट दे दीजिए और एक एक नई मिनिमम सबके पास बीस बीस प्रिन्ट रहना चाहिए और हमारे जो कार्ड है कार्ड भी दे दीजिएगा और प्रिन्ट भी दे दीजिएगा उनको बता दीजिएगा अच्छे से समझा दीजिएगा और सबको अलग अलग प्लेस पर भेजिएगा अलग अलग एरिया में ठीक है जी ठीक है